हमारे मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण त्यौहार की जो छुट्टियाँ पाई जाती है सबसे पहले सावन महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है जो भाई बहन का त्यौहार होता है जो भाई बहन अपने हम बहन अपने भाई के हाथों में राखी का धागा बांधती है और यह त्यौहार को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव आता है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं उसके बाद हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा आती है दुर्गा पूजा जो त्यौहार आता है ना हमारे यहाँ पे बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है रामनवमी जैसे नवमी वाला जो है दुर्गा नवमी इसकी पूजा बहुत धूमधाम से की जाएगी उसके दूसरे दिन जो दशहरा होता है उस दिन रावण दहन किया जाता है और जो रावण दहन वाला जो दिन होता है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है बहुत ही उत्साह के साथ जगह जगह पे रावण की पुतला बनाया जाता है उसको जलाया जाता है और नाटक में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत हनुमान इस तरीके से झांकी निकलती है और राम जी के द्वारा रावण दहन करवाया जाता है वैसे ही जो नवरात्रि के बाद है हमारे यहाँ पे आती है दिवाली दिवाली कहा जाता है कि इस दिन राम भगवान वनवास से अपनी अयोध्या नगरी में पधारे थे तो इस तयहर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उत्साह के साथ मनाया जाता है हमारे देश में पूरे घरों में दीप जलाएंगे नए नए कपड़े पहनेगी पटाखे फोड़ेंगे सभी घरों में मिठाइयां बनेगी अलग अलग तरीके के पकवान बनेंगे और एक दूसरे के घर में मिठाई देकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और इस तरीके से सब लोग एक साथ खुशियां मनाते हैं वैसे ही दिवाली के बाद हमारे देश में और एक त्यौहार आता है होली का होली का जो त्यौहार आता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये त्यौहार में होलिका दहन किया जाता है जो हमारे अंदर की जो बुराइयां होती है कहा जाता है कि जो होली का दहन वाली जो रात होती है होली का जलाते हैं उस दिन बोला जाता है कि हमारे अंदर साल भर में जितनी भी बुराइयां हुई हो उसको जला दिया जाए और नए तरीके से अपने को और अच्छे से जीवन यापन करना चाहिए और ऐसा होता है फिर दूसरे दिन है तो रंगों में इतने अच्छे से सारे लोग खेल खेलेंगे अपने परिवार में पास पड़ोस के लोग दोस्ती रिश्तेदारी ये सब इन की होली के रंग में ऐसे रंग जाते हैं और खेलते हैं कि ऐसा लगता है कि पता नहीं इनके जीवन में कितनी खुशियां आ गई हो ऐसा नहीं लगता कि उनकी जीवन में से कुछ दुख सुख चल रहे हो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं